हिन साल असां वैष्णो देवी जो दर्शनु करण वियासीं जंहिंजे करे असांखे जम्मू खां कटरा लाइ बसि जो सफ़रु करिणो हो जॾहिं असां जम्मू खां बसि में वेठासीं त बसि ॾिसी करे असांजो मनु ठरी पियो बसि त एॾी आरामुदाइकु हुई जो बसि जी सीटूं बि हेॾी नरम हुयूं ऐं हुन जूं जेके दरियूं हुयूं से बि कांच वारी हुयूं छोजो बसि एसी वारी हुई ऐं जेका बसि हुई उहा डीजल सां हलण वारी हुई हिन जूं सीटूं मस्तु हुयूं ऐं जेको हुन जो चालक जी सीट हुई उहा बि आरामुदाइकु पई लॻे हिन में सामानु रखण जे लाइ असांखे मथे जॻहि ॾिनी वई हुई टंट ॾिनो वियो हो जंहिंमें असां समानु रखियोसीं ऐं इन बसि में पुठियां समानु रखण जी काफ़ी सारी जॻहि हुई ऐं हिन बसि में तमामु यात्री वेठा हुआ जंहिं में जम्मू खां वठी वैष्णो देवी जे दर्शन लाइ उन में सफ़रु करे रहिया हुआ